नमस्ते प्रिंसिपल बोल रहे है ना मैं सूर्यांश बोल रहा हूँ मैं अभी दो तीन दिन पहले क्या कॉलेज आया था ना मेरा आई डी कार्ड खो गया था मैं जब लेक्चर ले रहा था क्लास में तो लेक्चर में मेरा आई डी कार्ड खो गया था मतलब मैंने बेंच पे रखा था फिर जब मैं आया वापस तो मेको मिला ही नहीं मेरा आई डी कार्ड मतलब कि मेरे इम्तिहान भी आ रहे है तो आप आई डी कार्ड बनवा सकते है अभी मतलब एक या दो दिन ही हुए हैं अभी हाँ करी थी मैंने मेरे टीचर को भी कहा था फिर कहा था नहीं मिल रहा है तो आपको फिर नया बनवाना पड़ेगा हाँ पूछा था मैंने कोई कह रहे थे हाँ मैंने बेंच पे देखा था लेकिन फिर कोई कह रहा है कि नहीं बेंच पे था ही नहीं इसलिए

कितना समय लग सकता है फिर मतलब कितना समय कितने दिन लगेंगे बनने में ऐसा कोई उपाय मतलब फिर मेको आई डी कार्ड के बिना एंट्री तो मिले क्योंकि इम्तेहान तो ज़रूरी है ना देने नहीं नहीं गले लग मतलब गले में पहनने को होता है अब कोई बात नहीं हो गई मेरे से गलती मतलब माफ़ी चाहता हूँ मैं लेकिन अब बताइए कैसे बनाऊं मतलब के मतलब बनवाऊं कैसे आई डी कार्ड अपना नया

ठीक है फिर मैं आज दूँ आपको ऐप्लिकैशन मेरी

नही नहीं अभी तो ब्रेक चल रहा है हम बाहर आया हुआ हूँ तो अभी फटाफट से ऐप्लिकैशन दे देता हूँ आपको मैं घर से लिखवा के है ना जी जी हो जाएंगे

नहीं नहीं नहीं पहली बार ही बनवाया है मैंने पहली बार घुमाया था इसलिए कितना लग गया मतलब